یس بولیے ہلو اب کلیئر ہے آواز جی بولیے یس یس بولیے جی جی ہمارے یہاں ہوتی ہے ہمارے یہاں اویلیبل ہے بتائیے کس کون سی گاڑی چاہیے آپ کو مرسڈیز چاہیے آپ کو اوکے اوکے اوکے آپ کی کلر کیا میم یہ اوکے اوکے میم دیکھیے اس میں کوالٹی ہے اس میں نا اس کو بہت اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے پہلی بات تو اس میں چاری آپ کو فیسلٹیز دی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کو ایسے پرفارم کیا گیا ہے کہ آپ کی یہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھے رہے گی بائی چانس آپ کا کہیں نہ کہیں ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے اللہ خدا نہ کرے تو اس میں ہم نے وہ فیسلٹیز بھی ہے اور پلس ڈیریکٹلی آپ کو ڈیسک کی وجہ سے آپ کو پرابلم زیادہ نہیں ہو پائے گی جی اس میں بہت سارے جی تو اس میں ہم نے بہت ساری میم آپ کا میم آپ کا بکنگ بجٹ کتنا ہے کم سے کم ففٹین ٹو ٹونٹی تھاؤزینڈ تک آپ کا بجٹ ہے اوکے میم اس اوکے کوئی بات نہیں میم اس کے اندر اس سے تھوڑا اوپر چلے گا میم ٹونٹی فائیو سے اوپر ٹونٹی فائیو سے یہی میں میکسمم ٹونٹی ایٹ یا ٹونٹی سیون تک میں اڑینج کرا سکتا ہوں ٹونٹی ہاں ہاں ہاں نیٹ کلر بلیک کے اندر ہاں میم میرے پاس اویلیبل ہے آپ آئیے کوئی بات نہیں میں آپ کو ٹونٹی فائیو میں ارینج کروا دوں گا اور جو بھی اس کی فیسیلٹیز ہوئے گی وہ آپ کو میں پرووائڈ کروا دوں گا میم ایسی کوئی بات نہیں ہے جی جی تو میم آپ کب وزٹ کریں گی کچھ آئیڈیا اوکے اوکے اوکے ٹھینک یو میم اوکے